हा ईश्वर भाई था ॻाल्हायो झूलेलाल बासण वारा हा साईं जय झूलेलाल जी ए न मूंखे बासण वठिणा आहिनि हा तव्हांखे सभई प्रकारनि जा बासण अथव तव्हांजी दुकानु ते

वधिणियूं वधिणियूं वधिणियूं चिमिटा पकड़ु पकड़ु देॻिड़ियूं हा त ए न घणो अघि हुंदो देॻिड़ीन जो देॻिड़ियुनि जो घणो अघि चारि माण्हूनि जे हिसाब सां घणों अघि ॾींदव साढा चारि सौ दादा सवलो अघि कयो न पाण सिंधी सिंधी आहियूं

अच्छा त हिकिड़ी ईअं बुक कयोसि ॿियो ए न पकड़ु घणें पकड़ु घणें था ॾियो कहिड़ी सुठी आहे तव्हां ॿुधायो सिंधी सिंधी भाउ खे ॾियोसि रा़इ हिकिड़ी भले पोइ हिकिड़ी हूअ बि लिखोसि अघि ॿुधायो

न न ॾेढु सौ वारी लिखोसि भले

चिमिटा चिमिटा चिमिटा हा घणें चिमिटो

हा हू त ख़बर आहे साईं हा त उहो लिखोसि हिकिड़ो ॿियो वटियूं चिमिचा

हीअं खपनि जीअं तव्हां हीअं चयो छह वटियूं छह चिमिचा छह छह गिलास त पोइ मां तव्हांजे दुकानु ते ईंदुसि त पोइ उते ॾिसंदुसि कॉलेटि पोइ उतां ई वठंदुसि ॿियो ॿियूं शयूं लिखायां थो छा छा

सई ॻाल्हि कई अथव पंहिंजी सिंधी ॿ बोलीअ खे अॻियां वधाइणो आहे पाण खे हा ॿियो ए न तव्हां वटि तयूं तयूं अथव तयूं अच्छा उह् बि ॾिसंदासीं ऐं इटिलीअ जो सांचो

परण रखंदा आहियो तव्हां परण परण परण रखो छुरियूं अच्छा त तव्हांजी दुक तव्हांजी दुकानु किथे आहे साईं मां गांधीधाम मां थो ॻाल्हायां साईं नालो त ॾाढो सुठो रखियो अथव झूलण साईंअ जो हा हा हा सही ॻाल्हि आहे त पोइ मां ईंदीसाव तव्हांजे दुकानु ते पोइ ॾिसंदासीं हा हू त भरोसो आहे सिंधी भाउ सिंधी भाउ खे ईअं न कंदो चङो चङो जय झूलेलाल जय झूले